पहिरीं मार्च उणिवीह सौ एकटीह ॿारहीं जुलाई उणिवीह सौ एकतालीह एकीह अक्टूबर उणिवीह सौ टेहतरि सत्रहं डिसेंबर उणिवीह सौ उणासीं वीह जनवरी उणिवीह सौ सतानवे